जंहिं पाड़े में मां रहंदी आहियां उते चारो तरफ अंबन जा खूब सारा वण लॻियल आहिनि वण बि तरह तरह जा हूंदा आहिनि कोई त तोता पूरी अंब आहिनि त कोई बादामी अंब जी हो आहे ओख मतिलब खूब सुठो लॻंदो आहे और हर साल उते वणन में अंब लॻंदा आहिनि ॾिसी ॾिसी करे खूब ख़ुशी थींदी आहे और अहिड़ी ख़शी जो अलॻि ई लाभु लॻंदो आहे